ओएह बारेमे ओएह बारेमे बतैयौ की की सब खर्चा लगै छै ओहिमे

गाना तऽ लिख गाना लिखल छै कतेक समय लगतै ओकरामे किछु पहिले किछु पहिले नहि होइ जयतै जरुरी छै केनाहु समय निकालियौ केनाहु समय निकालियौक ने हँ अहाँ अहाँ कन अच्छा होइ हइ तब अहाँ से सम्पर्क कयलहुॅं ने किछु पहिले नहि होतै